असांजे सिंधी समुदाय में त हूंअं टे चारि तहिवार वॾा वॾा ईंदा आहिनि जीअं चेटी चंडु थियो सत माटनि थी त चालीहो थियो झूलेलाल साईं जो जनमु ॾींहुं थियो त असां सभु दरिया ते मिली करे उते मौज कंदा आहियूं और छेॼियूं वॼाईंंदा आहियूं